हा मुंहिंजो पंहिंजो बिजनिस आहे मां हिनखे शुरू करण में ॾाढी महिनत कई आहे मां पहिले ॾाढा साल नौकिरी कई उन्ही खां पोइ वरी एक्सपीरिएंस थींदो वियो वरी मां पंहिंजे सोट सां गॾु मिली करे भाईवारी कई करे पंहिंजे बिजनिस खे कम खे चालू कयो हाणे मां पंहिंजो बिजनिस पाण कंदो आहियां और मूंखे हिनमें कोई दिक़त कान्हे मां बढ़िया सां पंहिंजो बिजनिस कयूं पिया और बैंक सां कुझु ज़रूरत पवंदी आहे त मदद वठंदा आहियूं बाक़ी अहिड़ी कोई ज़रूरत न पवंदी आहे असां पंहिंजो बिजनिस पाण ई पंहिंजे पंहिंजो धंधो पाण ई कंदा आहियूं उन्ही में असांखे कंहिं तरह जी कोई दिक़त कान्हे और मूंखे पंहिंजे सोट जो भाउ जो ॾाढो सपोर्ट मिलंदो आहे इन्ही लाइ मूंखे पंहिंजे बिजनिस करण में कंहिं तरह जी कोई बि दिक़त न थी आहे